देखिऔ मैथिली हमरा सभके मातृभाषा अछि आओर ई तऽ हमसभ बच्चेसँ मने मायके अथीएसँ सिखलहुँ हँ माता पिताके भी सँ आओर मैथिली जहाँ तक ई जे सवाल अछि एहिसँ लोकप्रिय भाषा तऽ आओर दोसर हमरा नजरमे तऽ नहि अछि मैथिली भाषा जतबे सुन्दर बजबामे अछि ओतबे एहिठामक लोक जे अछि से बहुत विलक्षण बहुत नीक स्वभावके लोक छै आ ताहि लऽ कऽ मैथिली भाषाके उत्थान कोना हुए एहिके बहुत हमरा अहाँके कर्तव्य भऽ जाइए जे मैथिली भाषाके उत्थान हुए ताहि वास्ते जहाँ तक भऽ सकै हमसभ प्रयास करी आओर ई हमरा सभके पुनीत कर्तव्य होइए जे मैथिली भाषाक जे अछि ओकर उत्थान करी एहि वास्ते भी सरकारसँ पर दबाब दए हालहिमे देखबे केलिए जे मैथिलीके अष्टम सूचीमे स्थान सेहो वाजपेयीजीके समयमे देल गेलनि जाहिसँ कि आइ आइएसमे सेहो मैथिली भाषाके प्रयोग होइए आओर बीपीएससीमे बिहारोमे एकर भी जे एथी होइए तँ जतेक हमसभ सजग रहब ततेक हमरा सभकेँ सरकार

जे भी जाति छथि सभ मैथिल छथि ई बात नहि कखनो बुझब जे मैथिल मने केवल मैथिल ब्राह्मण नहि ई कखनहु नहि मोनमे हुए जे अदर कास्ट छी सब मैथिल छी मिथिलामे रहनिहार सब मैथिल छी ताहि दुआरे हमर मैथिली भाषाके विकास हुए ई एहिपर हमरा सभके सोचबाके चाही आओर एहिपर भी जे एकर उत्थान कतेक हुए आओर हम तऽ ई कहब जे मिथिला आब तऽ मिथिला राज्य अलग हुए सेहो भी जे हम आब आवाज उठैए आओर ओ जायज आवाज छै चूँकि आइ देखि लिऔ झारखण्ड फुटलै ओ आदिवासी लऽ कऽ तहिना हमरो सभके मैथिलके एकटा अपन संस्कार छै अपन रहन सहन छै अपन ओकर अथी छै भाषा छै ताहि दुआरे मिथिला राज्य सेहो अलग होबाक चाही एहि वास्ते प्रयास करी ई हमरा सभके मूल कर्तव्य छी आओर